तुस मिकी अपनी दिनचर्या दे बारे च दस्सो के बचपन च तुस हे ते थुआढ़ी दिनचर्या कनेही होंदी ही ते जि'यां जि'यां तुस आहिस्ता आहिस्ता बड्डे होए थुआढ़ी दिनचर्या कनेही कनेही ऐ

ते जिं'या तुसें मिकी पुच्छेआ मेरी दिनचर्या आस्तै इसलै अ'ऊं पढा ना कालेज पढा ना ते कालेज पढा ना सब तों पैह्लें अ'ऊं सबेरे उट्ठना न्हान्ना धोन्ना भगोआन गी पूजा पाठ करना ते कोई कसरत कुसरत होई जां ओह् बी दिक्खी लैन्ना अगर ओह्बी जरूरी ऐ अज्ज जिंदगी आस्तै बी फिट फुट रौह्ने आस्तै ते ओह् बी सबेरे उट्ठियै सब तूं पैह्ले न्हान्ना धोन्ना पूजा पाठ करना पूरा फै फ्रैश फ्रुश होइयै उट्ठना ते भी दिक्खना रुट्टी शुट्टी खन्ना नाह्री शारी खन्ना घरें आह्ले घरें घरें आह्लें ते कोई कम्म कुम्म होइयै ओह् दस्सी ओड़दे ते ओह्दे बाद केह् करना अ'ऊं ओह्दे बाद कालेज कालेज आस्तै आई जन्ना उत नेईं ते पैह्लें होंदी दिनचर्या होंदी ही दिनचर्या स्हेई होंदी निं ऐ अजकल जैह्लूं दमाक होंदे निक्के बचपन बित बितदा होंदा हा उसलै ते कोई दिनचर्या निं होंदी ही उसलै केह् होना सिद्धे उट्ठना सवेरे उट्ठना न्हाना धोना खेढ खूढ चलनी ओह्दे बाद च अस दमाक होंदा हां इन्ना इन्नी सोच नेईं ही होंदी ना इन्ना दमाक होंदा हा जे केह् करना केह् नेईं करना अपने मस्त रेह् जेह्डे़ इक कम्म लग्गे दे ओ उ'ऐ करदे रौह्ना निक्के नुक्के कोई इन्नी सोच समझ नेईं होंदी ते हून हून दिक्खेआ जा तां इन्नी समझ बी आई ऐ हून अठमीं जि'यां हून अठमीं दसमीं दा बोर्ड दित्ता दा ऐ पढाई लखाई दी खिच्च होई दी हून घरे आह्ले घरे आह्ले मतलब हून जियां जियां बड्डे बड्डे बड्डे होई दे ते समझ औंदी गेई बल्लें बल्लें कि जिंदगी केह् है ते हून एह् ऐ इक चक्कर होर बी ऐ पैह्लें पैह्लें घर आह्ले बी इ'यां बज्झियै रखदे हे आखदे हे कि तुसें पूरी दिनचर्या पूरी स्ट्रिकट होंदी ही जि'यां पुछदे हे कुत्थै जाना कुत्थै नेईं जाना इं'दे कन्नै नेईं बौह्ना इंदे कन्नै नेईं बौह्ना ते मार बी पेई जंदी ही कदें कुते ते मार बी पेई जदीं ही कदें बापू कोला जैदा पौंदी ही अच्छा ते हून हून चक्कर केह् ऐ कि कालेज पुज्जे हून बड्डे बड्डे समझ आई हून घर आह्लें ई बी स्हेई होई गेआ कि नेईं जागत न हून समझ आई दी इ'नें ई ते हुन हून एह् होई दे थोह्डे़ जबान होई दे हून इन्नी खिच्च बी नेईं होंदी ऐ इन्ना प्रैशर बी निं होंदा घरे आह्ले कशा ते केह् करना हून सवेरे उट्ठे न्हाते धोते कालेज आए पढे़आ पुढे़आ क पढे़आ पुढ़ेआ ते दोस्तें कन्नै मस्ती मुस्ती होई थोह्ड़ी ओह्दे बाद केह् करना ओह्दे बाद ओह्दे बाद गे क घर दिक्खेआ दुक्खेआ बैट्ठे बुट्ठे भी भी जाना ते शामीं शामीं तक्कर पूजा पाठ करना भगोआन दा नां लैना दो टैम दो गै होए ओह्दे बाद दिनचर्या अगर इस्सी तुस इस्सी इसी छोड़ियै तुसें सनां तां मेरे दो दोस्त न बेल्ली यार ते ओह् वचपन दे वचपन दे मेरे नाल औह् कालेज बी मेरे कन्ने गै पढा दे उं'दे बारे च तुसे सनां बेइया ते ओह् बी मेरे कन्ने गै न सेम सेम असें कोर्स लैता दा बी ऐ अस किट्ठे करा ने अठमीं इक दोस्त ऐ मेरा कनब कनब इत्थै अट्ठमीं कशा लैइयै हून तगर मेरे कन्ने गै पढ़ा दा ते ओह्दा जेह्ड़ा मजाज ऐ बड़ा खुश खुश नमा मजाज ऐ बड़ियां शैल गल्लां करदा सददा कन्नै बौह्न्ने अस खन्ने पीन्ने चाह् छाह् पीन्ने बौह्न्ने ते गल्लां साढ़ी फ्यूचर बारे च साढे भविष्य बारे च केह् होनी केह् होनियां चाहिदियां ते सरकार जि'यां गवर्नमेंट केह् करा दी ऐ अज्ज दे टाइम ओह् गल्लां करने आं बड़ी बड़ी इयां सुलझी दियां गल्लां करदा ऐ बड़ा सुलझा दा जागत ऐ ओह् इयां गल्ल नेईं ऐ ते और इस्सी छड्डियै तुसें इसी छ छोड़ी पढ़ाई पढूई बी कालेज ठीक चला दी की के हून दिक्खेआ जा तां पैह्लें पैह्लें जि'यां स्कूल पढ़ै दे हुंदे हे अस उसलै इन्नी खिच्च नेईं होंदी ही उसलै इन्ने मास्टर मुस्टर निं मास्टर मुस्टर इ'यां बद्धियै रखदे हे बच्चें ई बड़ी खिच्च होंदी ही उसलै हून इन कालेज आइयै ते कोई पुछदा निं ऐ कि इयां कलास पढ़नी पढ़ो नेईं पढ़नी नेईं पढ़ो जे ओ तुसें ई कन्टीन बिच्चा बडे़ बड़े ब जागत औंदे उप्परा असें पतनीटाप दा आई जंदे इत्थूं दा एह् जेह्ड़ा रामनगर इक साढ़े कालेज इत्थै कालेज पढ़ा दे ते उ उं'दे कशा अगर गल्ल बात गल्ल बात होंदी ही बडी शैल दोस्त बने नमें नमें ते दोस्त बने दे ते और और बडे़ दोस्त न इ'यां मास्टर बी अपने साढ़े लोकल गै न साढ़े इक इक मेरे मास्टर होर निं प्रौफैसर होर न ओह् ओह् औंदे उत्थुआं एह् केह्ड़ी जगह् ऐ इत्थै इयै निं रिट्टी रिट्टी चौक